मारुती सुजूकी होंडा सिटी स्कुटर मेस्ट्रो एक्टिवा ट्रक मालगाडी शेवाळें एक्सेस वॅसपा जुपिटर बी एम डब्ल्यू मर्सेडीस जेगवार इटरनो एप्रिला एम्ब्युलंस सायकल ट्रेन यमहा बोट बस विमान हॅलिकॉप्टर मोटरसायकल वेन जीप फेरी बोर्ड फायर ब्रिगेड ट्रॅक्टर ओम्नी स्विफ्ट टाटा बोनो परारी वेगेन थार नेनो